ہیلو میں نے اپنے کھانے کا آڈر دیا ہے تیس منٹ پہلے اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے ڈلیوری کا تخمینہ وقت بتا سکتے ہیں جی ہاں میرا ایڈریس ہے مکان نمبر ایک دو تین مین لان جامعہ نگر اوکھلا جی بہت بہت شکریہ چیک کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی میں ویٹ کرتا ہوں